جی السلام علیکم جی بتائیے جی بتائیے ٹریول ایجنسی سے بات کر رہا ہوں بتائیے کیا سیوا کر سکتا ہوں آپ کی جی بالکل آ آپ کا پیکج پورا بنا دیں گے دیوبند سے نوچندی جی دیوبند سے آپ کا نوچندی سے ٹکٹ کر دیں گے لکھنؤ تک کے لیے وت وتھ فیملی جانا چاہیں گے آپ جی تو ہم دیوبند سے آپ کا پیکج پورا بنا دیں گے یہاں سے دیوبند سے جو ہے لکھنؤ تک ٹکٹ بنا دیں گے آپ کا نوچندی ایکسپریس سے اس کے بعد آگے سے جو ہے انٹرسٹی لکھنؤ سے جاتی ہے اناؤ کے لیے پھر وہاں پہ آپ کو روم بھی پرائیڈ کر دیں گے ہم

آپ کو فل پیکج ہم بنا دیں گے جو ٹرین کا پیکج ہے وہ ہم تین ہزار میں کر دیں گے ریٹن پیکج اور پر ڈے آپ کو وہاں پہ جو ہے ہم پر ڈے لگے گا آپ کا ایک ہزار روپئے وتھ فیملی ہوٹل وغیرہ کا کیب وغیرہ کی تو آپ کو وہاں پہ کھانے کی سہولیات ملے گی آپ کو دو ٹائم کا میل ملے گا کھانے کا پلس آپ کو جو ہے ناشتہ ملے گا ہوٹل کی طرف سے آپ کو کیب وغیرہ کی سہولت مل جائے گی شہر گھومنے کے لیے اتنی سہولیات آپ کو مل سکتی ہے کوئی دقت نہیں ہوگی اور جو ہے ساری چیزیں ہم آپ کو ارینج کر کے دیں گے پورا پیکج بنا کے دیں گے واپسی کا پیکج پورا بنا کے دیں گے آپ کو کوئی آپ کو دقت نہیں پریشانی کوئی ایشو نہیں آئے گا آپ کو اراؤن پورا خرچہ آپ کا آ جائے گا دونوں چیزوں کا جو ہے پانچ ہزار روپئے تک کا آ جائے گا باقی چیزیں جو ہے آپ آفس آ کے ہمارے وزٹ کر لیجیے دار العلوم چوک پہ ہماری آفس ہے یہاں آ کے وزٹ کر لیے آپ کو میں سمجھا دوں گا پوری چیزیں کیا ہیں جی آ جائے آپ ہمارے آفس پہ آ جائیے پھر یہیں بات کر لیں گے سلام